परम्परागत पात्र हमरासभके घरमे प्राचीन अइ आ कोनो भी हिसाबसॅं ओ हमरासभके अधला नहि बुझाबैया वर्तमानमे किछु पानिके प्यूरिफ़ाई करयक मशीनसभ आबि गेलय यऽ वा अहाँके फ़्रीजमे वस्तु रखबाक बात आबि गेलैया तऽ ओसभ समसामयिक बात छियै लेकिन हमरसभके जे परम्परागत पात्र जे अइ ओ हमरासभके लेल नीक यऽ आ हमरासभके ओहिमे लागै जे कतौ कोनो ख़राब नहि छै आ ओकरा अपन परम्पराके जीवित राखऽके संगे संगे ओ अनूपयोगितो नहि छै ताहि दुआरे ओ कतौ एक़रा पर से अगला बात नहि हमरासभके बुझाबैत यऽ